ایک مربتہ میں سفر کر رہا تھا سفر کے دوران میری بائک خراب ہو گئی یعنی پنچر ہو گئی اس وقت مجھے راستے میں بے حد پریشانی ہوئی لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کیسے چلوں راستہ طویل تھا لہذا میں راستہ چلتا رہا اور ڈرتا بھی رہا شاید کوئی پریشانی آگے اور نہ آ جائے ایک انجان آدمی سے ملاقاتیں ہوئی اس نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے شروع کیا پھر میں نے سوچا پتا نہیں یہ انجان شخص کون ہے اور میرے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا یا نہیں کر رہا میں اس سوچ میں پریشان تھا شاید کہ یہ میری مدد کرے گا یا نہیں کرے گا